घर जे बागीचे में शुरू में त हाणे जेको ख़र्चु थींदो या थोरा विज विज आणणा ऐं शुरूआति में थोरी कंहिं माली जी मदद बि वठिणी पवंदी आहे ऐं थोरो खाधि या इन प्रकार सां कुझु बि जेको ख़र्चु थींदो आहे त शुरूआति में पाण खे लॻंदो आहे कि उहो माण्हू आहे और एतिरो महांगो असुल में थींदो कोन्हे हाणेको अगरि धीरे धीरे माण्हू खे हुन खे पोइ प्रेक्टिस थी वेंदी आहे त उहो विज जा ख़र्चा पोइ घटि थी वेंदा आहिनि छाकाणि उन खां पोइ जंहिं समुझो कुझु जामुण जो पेड़ आहे या कंहिं अंब जो पेड़ आहे उहो शुरूआति में या लीमे जो पेड़ आहे त झाड़ थींदी आहे त झाड़ मां अनार अनार थियो त ई शुरूआति में लॻंदा आहिनि उन खां पोइ त हिकु भेरो डवल्पमेंट थींदी आहे त पोइ उन मां पाण खे पोइ लीमा अंब जामुन या जेको पाण उॻाईंदा आहियूं त पाण खे शयूं मिलंदियूं आहिनि इन जे अलावा खाद में बि धीरे धीरे प्रेक्टिस थी वेंदी आहे त पाण घणेई शयूं जेकी आहिनि फ्री जी बि खाद ठाहे था सघूं जीअं को बि छिल्का आहिनि भाॼियुनि जा या पेड़ जा पत्ता जेके किरंदा आहिनि या का लकड़ी जेकी थोरी आली थींदी आहे किरंदी आहे उन मां पेड़ मां त ई सभु जेकी वेस्टेज़ बाए थींदी आहे इहो खाद जो बाएप्रोडक्ट थी वेंदो आहे मतिलबु उन सां पाण खाद ठाहे था सघूं त धीरे धीरे इहे मतिलबु ख़र्चो घटि ई थींदो आहे त अल्टीमेटली पाण खे बिना कीटनाशक जो उपयोग खां साफ़ु सुथिरी भाॼियूं या फल मिलंदा आहिनि जेके बाज़ारि में कुझु थी सघे थो स्प्रे कंदो या कंहिं शइ जो कीटनाशक जो त घर में उहा पाण खे सुठी शइ मिलंदी आहे त पंहिंजे लाइ त फ़ाइदो ई आहे